बार्देस जिल्ल्यांत तशी नदी बिदी अशी खंय लागना क्रोस करपाक ताका लागून मूळ येरादारी जी आसा जी बस होच तेका पर्याय आसा तशी टॅक्सी आनी रिक्षा आनी पायलट हेचोय लोग उपयोग करतात पूण अशें थारोवन रावचें पडटा बी अशें कांय जायना कित्याक गांवांतसून भायर वयतले जाल्यार रिक्षा आसा मागीर स्टॅण्डा वयरसून बसी जायत्यो धावतांत हेवटेन तेवटेन तेका लागून हांगासरल्या लोकांक तसो ट्रान्सपोर्टाचो असो प्रोब्लम जायना आनी प्रत्येकाक आपले स्कुटरी घोडे गाडयो अशें आसतातूच